हैलो तुस केक आह्ले बोला दे असें यरो केक बनोआना हा कल बर्थडे हा जागतै दा ते किन्ने पैसे बगैरा किन्ने किन्ने दा केह् ऐ अच्छा डबल बनाना होग अगर अच्छा ते डबल गै बनोआना असें फ्लेवर केह्ड़े केह्ड़े न थुआढ़े कश हां तुस ना पता केह्ड़ा बनाओ बटरस्काच बनाई ओड़ेओ ते ते भी असें कल शामीं चार बजे हारे औना थुआढ़ी हट्टिया लैने ई चार बजे धोड़ी बनी जाह्ग फिर अस चार बजे हारे औगे कल ते लेई जाह्गे में आपें निं औना होर कुसै गी भेजगी उ'नें औना ते पैसे बगैरा सनाई ओड़ेओ फ्ही आनलाइन करगे कि इ'यां देई ओड़गे इक कम्म करेओ तुस मिगी स्कैनर भेजी ओड़ेओ हां स्क्रीनशाट मतलब इस्सै नंबर उप्पर भेजी ओड़ेओ ठीक ऐ ठीक ऐ भी हां ठीक ठीक ऐ